हम हम फ्लैट लै लेल आयल छी दिल्लीसँ पटनामे किछु छै तऽ एतयसँ हमरा हमरा फ्लैट चाही रहै लए रूम चाही पाँच दिन हम एतय रहबै से सभ व्यवस्था सभकिछु के छै ने नलसभ ठीक छथिन ने अच्छा बढ़िआँ छै ने तब नलसभ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा ठीक छै एक हजारवला रूममे ओहिमे ए सी छै ने लागल नोर्मल छै तैयो ओतबे रूमके रेंट लेबै किछु घटित हेतै ने पंखासभ ठीक छै ने लाइटसभ छै ने लागल कैंटीनसभके व्यवस्था छै ने कियाकि हम पाँच दिन अच्छा अच्छा पाँच दिन हम एतहि ठहरबै ठीक छै हमसभ पाँच टा मतलब पाँच छओ टा सब आएल छियै बाहरसँ दिल्लीसँ पटनामे रूम एहि दुआरे लए रहल छी कि हम एतय कोनो काज करबै ओहि दुआरे हमरा सुविधा पड़तै ई एतय जे छै जे एहि होटलमे हमरा किछु असुविधा नजर एलै ताहि दुआरे हम कहलियै कि हम मैनेजर साहबसँ बात कए लैत छियै देखै छियै की केना ई रूमके रेट लैत छै आओर की कहैत छै सभकिछु ठीक छै की नहि ओहि दुआरे हम पता केलियै तऽ पता चललै कि लेकिन ई रूम तऽ सभकिछु ठीक छै लेकिन एकटा चीज हमरा लगैत छै दुमञ्जिलापर हम नहि रहबनि नीचेमे रहबै ठीक छै ओकर रेट कतेक छै ह्म्म हँ बाजू

ओहि जे जाहि रूम हम लए रहल छी ओहिमे डबल बेड छै अच्छा अच्छा डबल बेड छै तऽ ठीक छै तब तऽ दिक्कत भए जेतै कियाक तऽ चारि पाँच आदमी रहबै तऽ दिक्कत भऽ जेतै तऽ हमरा एकटा रूम आओर लै लेल पड़तै एकटा रूम जे आओर लेबै तऽ ओ रूममे एकटा बेड छै कि दूटा बेड छै डबल बेडवलाके रेट ज्यादे छै

हँ हँ हँ हँ ठीक ठीक ठीक ठीक